थुआढ़े ऐप परा में इक प्रोडक्ट मगाया हा इसी अ'ऊं बापस कराना चाह्न्नां एह् चीज़ सेम निं ऐ जेह्ड़ी में मंगाई ही एह् चीज़ ते ऐ निं ऐ ओह् इसी बापस करी ओड़ो